सीतामढ़ी जे हइ अपना पटिआ आ गेल हइ खेतीमे ओ पटिआके खढ़ पहिले होइत छै काटिके लाके बनाके सुखाके कलर बनाबैत छै ने ओकरा कलर बनाके तऽ ओकरा बीन करके रस्सी से बनाके अपना आँगनमे घर रखैके बनैत छै मजदूर लेबरमे मिस्त्रीके रखैके बढ़िआँसँ बनऽबै छै मेहनत तऽ लगैत छै मगर पटिआ हो जाइत छै मगर हइ जे अपना जे करबैत छै ने चूड़ी लहठीके हइ तऽ ओ बहुत प्रसिद्धि हइ नाम सुनैत छी बहुत बाहर बाहरके आदमी कि सीतामढ़ी जिलाके चूड़ी कङ्गन बहुत बढ़िआँ लहठी लाह लहठी बनैत हइ चलू वहींँसँ सीतामढ़ीसँ मंगबाके मंगायल जाय देखिके पिन्हल जेतै यहाँके प्रसिद्धि लिखल हइ सीतामढ़ी जिलाके लाह लहठीके देखहोमे भी अच्छा लगैत हइ ने आओर मिथिला आओर पेन्टिङ्ग भी देवाल पर होइत छै जे सीतामढ़ी गाँवमे होइत छै वार्डमे गाँवमे गलीमे देवाल पर होइत छै रूमके अन्दर बाहर सब पेन्टिङ्ग बनऽबैत छै मिथिलाञ्चलके फोटो बनैत छै बढ़िआँ बढ़िआँ जेहन जेहन न दीदी लोग कहैत छै हमरा मिथिलाञ्चलके फोटो बना दिअ दीदी बढ़िआँ तऽ हँ ठीक दीदी बन जेतै फोटो तऽ देवाल पऽ बनऽबैत छै स्टेशनके पासमे सीतामढ़ी जे वहींँ से शुरू कयली मिथिलाञ्चल फोटो कि बढ़िआँ बनैले हइ चूड़ी लहठीके भी अपना हर चीज पर उसका सीतामढ़ीके दीदी लोग तऽ वहाँके भी कहल गेल हइ जे दीदी जी कि अपन लाह लहठी बनैत हइ आओर सीतामढ़ीमे जे लाह लहठीके जे अबैत छै बढ़िआ छै लहठी सीतामढ़ी से मंगबाके शादी बिआहमे लाह लहठी ऑर्डर देके मंगबबैत छी अपन गाँव देहातमे सीतामढ़ीमे बनैत छै बढ़िआँ से लाह लहठी आओर पेन्टिंगो बढ़िआँ हइ छै अपना कहै छै दीदी लोग जे हउ घरके बाहर मे पेन्टिङ्ग करैत छै तऽ देखै सादे छोड़ दै छै नऽ तऽ मिथिलाञ्चल बाला पेन्टिङ्ग मिस्त्रीके बोलाय कऽ आओर मिथिलाञ्चलबाला मूर्तिके भगवानके जानकी जीके देवाल पर पेन्टिङ्ग बनाबैत सीतामढ़ीमे वहाँ बनाओल हइ कहैत छै दीदी सब अपने आओर कहैत छै आदमी सब आओर तऽ अपना ओकरा सब जे कम्पनी हइ गाँव देहातमे सीटीमे अगल बगलमे सब दीदी लोग सब बढ़िआसँ बनऽबै छै आओर सब अलग अलग फैंसी हइ सब साइजके बनैत छै जे हइ से ओहिमे